पंडित जी प्रनाम सिंहेश्वर धाम में हैं अभी

आगे आ रहे हैं दो चार पाँच आदमी हैं दो चार पाँच आदमी हैं

हाँ हाँ

पूजा पूजा पाठ करने वाली अच्छा जगह कहाँ पर है

हाँ सुने हैं

हाँ वह हाँ

पूजा पाठ का समान मिल जाएगा ना ठीक है आ रहे ठीक है तो आ रहे हैं

हाँ सुने हैं हाँ भोला बाबा का नाम सुने हैं

हाँ पाँच आदमी

यहाँ

हाँ अच्छा पूजा पूजा पाठ करने के बादे ना ख़रीदारी करेंगे पहले पूजा पाठ करवा दीजिएगा ना तब ना अच्छा से पूजा पाठ करवा दीजिएगा आँ आँ ठीक ठीक है तब ठीक ठीक है तब आएँगे

हाँ ठीक आं हाँ

वहाँ वहाँ आँ ठीक है

ठीक है ठीक है